सामान्यपणान एक पुस्तक वाचपाक म्हाका एक म्हयनो तरी लागता वाचपाक जाय म्हुणून पुस्तक केन्नाच वाचूंक जायना पूण तातुंतल्यान बोध घेवपाक जाय एक एक पुस्तक इतलें व्हडलें आसता की ताका एक एकदा एक म्हयन्या परस चड चड म्हयने लागतात वाचपी आसता तें पुस्तक तो धा दिसांनीं सुद्दा वाचत पूण तातुंतल्यान समज तो बोध घेना जाल्यार तें पुस्तक वाचून कांयच फायदो ना पुस्तकांत पुस्तक वाचिल्ल्यान आमची नॉलेज खूब वाडटा पुस्तक वाचिल्ल्यान आमची चिंतपाची क्षमता सुद्दां वाडटा पुस्तकाक मनशाच्या इश्ट अशें म्हणटात तें खरें कित्याक जो मनीस पुस्तक वाचता तो आपल्याक केन्नाच एकटो असो धरना तो ताजो मित्र जाता